गाम घरक प्रकृतिकेँ नीक रखबाक लेल चर पोखरि ई सबकेँ साफ़ रखैके छै कलम गाछी जखन कलम गाछी साफ़ सुथरा रहतै प्रकृति ठीक ठाक नीक रहतै तब ने नीक नीक हवा सब अबै छै तऽ प्रकृति जे सुन्दर रहतै तब ने कनी रहतै